हमर जे जे छौ ने भाय जींस आर बहुत अथि छौ हमे आर शुरुएसँ जींस पिन्हलहुँ गाँवमे छै राम बाजार लग दोकान वहिँएसँ भाय खरीदलहुँ हन आरके जींस जे दै छौ ने लगड़ि कऽ पिन्हलियौ खेलै धूपै तभिओ खूब लेकिन मजा आर बहुत अबै छौ कीनि कऽ आरामसँ देखलहुँ आजकल बात जे छिकै ने बहुत प्रचलित होइ गेलै जींसे जींस अर इतना बढ़िआँ बढ़िआँ भाय आबय लगलै देखबहु तऽ लगतहु आइ कोन ब्राण्ड छी आर भाय जींस आर पिन्हैयौ जब लगड़ि कऽ पिन्हलियौ जींस लेकिन किछु जींसके जल्दी होइ छै किछु इतना बढ़िआँ तोरा लगतहु तोँ एकबार पिन्ह कऽ देखहू समझलू आ बगलेमे दोस्तो यार हमर रहै छै ओहो आर कहलकै भाय केना तोँ आर पिन्है छै तोरा कोइ दिक्कत आर नहि छिकौ हमरो आर किनवाय ने दे हमहूँ गेलियै ओकरा देलियै किनवाय ओहो भाय जब पिन्ह लेलकै पिन्हय लगलै ओहो कहलकै ओ भाय किनलियै हन तऽ बड़ा बेजोड़ करली किनि कऽ देलियै भाय ओहो नाम लै लगलै हन भाय जींस छै बढ़िआँ हमहूँ आर भाय पिन्हैयौ उएह मस्त रहै छौ